उक्तेपण शौच करप ही गजाल आयज काल आमकां खंय दिश्टी पडना दिश्टी पडना आदल्या काळार पयलीं लोकां कडेन पयशे नाशिल्ल्या पयशे नाशिल्ले स सु सु सुविधा तशी नाशिल्ली घरा घरा टॉयलेट नाशिल्ल्यान लोक भायर उक्ताडा सौ शौच करताले पूण आतां हें सगळें उणें दिश्टी पडटा आतां सरकारान टॉयलेट लोकांक टॉयलेट बांदून दिल्या देखून हें सगळें चड दिश्टी आमकां पडना भायर अशे शौच केल्यार खूब वायट परिणाम आसा जशे की प्रदूशण जावं शकता वेग वेगळे रोग पसरूंक शकता मन खूब मनशाचेर जावं भुरग्यांचेर सगळ्यांचेर हाचो वायट परिणाम जावं शकता ताका लागून आमी टॉयलेट जे बांदून दिला ताची फेसिलिटी आमी फेसिलिटीचो वापर आमी चडांत चड करपाक जाय आनी दुसऱ्यांक लेगीत आमी प्रोत्साहीत जावं दुसऱ्यांक लेगीत अशी केल्लें दिश्टी पडल्यार तांकां लेगीत समजून सांगपाक जाय